میں اپنے پودوں کی ضروریات کو اپنے باغ میں ماحول اور جنگلی حیات کو ضروری ضروریات کے ساتھ بہت طریقے سے متوجہ کرتی ہوں کیونکہ جنگلی حیات کے ضرو ریات اس پودوں کے دھوں کے لیے بہت زیادہ اس وقت ضروری ہوتے ہیں جب پودوں کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا پھر ان پودوں میں کٹانو لگ جاتے ہیں تو اس اس کے لیے میں اپنے باغ کو باغ کی باغ کی ماحول کی حفاظت کرتی ہوں ان دنوں کے ان دونوں کے ساتھ جو ہمارے ڈاکٹر سے لیتے ہیں دونوں کے ساتھ کے پودوں کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے باغ کے بہت اچھے سے متوجہ کرتی ہوں ان جنگلی حیات کے ساتھ جگہوں میں عام طور پر میں ہمارے جنگلوں میں دکھائی دیے دیتے ہیں اور اس طریقے سے میں اپنے باغ کی مدد انتظام بہت ساری حفاظتی اقدامات کرتی ہوں اور ان کے اور ان کی ضروریات کے لیے جو بہتر چیز بہتر سے بہتر چیز لاتی ہوں اس کا انتظام کرتی ہوں تاکہ ہمارے بعد بہت ساری اچھے اچھے پودے اور اچھے اچھے پھول کھلے اور یہ ساری چیزوں چیز میں ہمارے لیے اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بہت استبات ہوتی ہوئی جس سے میرے میرا باغ ہمیشہ ہرا بھرا اور میرے باغ میں اس قسم کی ہوتی ہمارا ہمارے نہ لگ ہمارے باغ میں بہت سی چیزیں اچھی ہوئی ہیں کیونکہ جو ہم نے جنگلی حفاظت کے ساتھ ضروریات کے ساتھ انہیں پوری کی ہیں اس میں مجھے بہت ساری بہت اس کے لیے میرے پودے میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی کہ ہمارے پودے بہت اچھے سے رہیں